बिहारके जते भी क्षेत्र अछि ओकरा मुख्यतः हम दू या तीन भाग मे बाॅंटि सकै छी एगो मिथिला एगो मिथिला भोजपुर क्षेत्र आओर एगो झारखण्ड के तरफ तराइ क्षेत्र जेकरा गङ्गा के ओहि भाग बला हमसभ कहै छियै आओर ओहि तीनटा क्षेत्र मे खास कऽ कऽ समाजिक रीति रिवाज सान्स्कृतिक भिन्नता मे बहुत बेसी अन्तर पाओल जाइ छै जेना मिथिला मे एगो कहावत छै जे डेग डेग सात कोस पर बोली बदलै एहन तरहक एगो छै तऽ भाषा मे सभसँ पहिले बदलाव आबि जाइ छै मिथिला मे मैथिली बाजल जाइत अछि आओर मिथिला सँ बाहर भोजपुरी अवधी आदि भाषा केँ प्रायोरिटि देल जाइ छै आओर तहिना भाषा के साथ साथ समाजिक सौहार्द मे सेहो परिवर्तन भेटत अहाँके हमसभ बगले मे बेगूसराय जिला मे देख सकै छी जे मैथिली ओतौ छै जे मिथिला के लोक ओतौ छथि लेकिन खास कऽ कऽ दरभङ्गा मधुबनी बला जे समाजिक सौहार्द छै से अहाँके बेगूसराय या समस्तीपुर जिला मे नहि भेटत तऽ ई भिन्नता छै ई सान्स्कृतिक भिन्न्ता छै सान्स्कृतिक भिन्नता मे एगो आओर चीज अबै छै जे ओतुका पर्ब त्यौहार आदि मिथिला मे एहन बहुत सारा पर्ब छै जे अहाँके पूरा बिहार मे आओर कतौ नहि भेटत जुड़ि शीतल सामा चकेबा एहन तरहक आओर बहुत सारा त्यौहार छै जे मिथिलेटा मे खाली भेटै छै आओर कतौ नहि भेटै छै तऽ उम्हुरको किछु एहन त्यौहार छै जे मिथिला मे नहि भेटै छै तऽ भिन्नता अक्सर पाओल जाइ छै बिहार मे रीति रिवाजो मे तहिना मतलब परिवर्तन होइ छै जाहि तरहे सान्स्कृतिक भिन्नता छै ताहि तरहे रीति रिवाज मे सेहो परिवर्तन भेटै छै